ٹیکنولیجی سے ایک کے استعمال تھے خاص کر کے بوڑھے لوگوں کو اور عمر دراز لوگوں کو بہت اچھا ہوا کہ اس کے چلنے پھرنے اور اس کی زندگی میں رہنے بسنے میں بہت اچھا ہوا کہ وہی بوڑھے لوگ پہلے بہت محنت کرتے تھے اس کے سونے اٹھنے میں اور جاگنے میں ٹیکنولوجی سے اور دیگر چیزوں سے بہت پریشان ہوتے تھے لیکن ٹیکنولوجی نے ایک اتنا عمدہ اور آسان کر دیا کہ لوگوں کو اٹھنے میں جاگنے میں رہنے میں چلنے میں جیسے کہ لوگ پہلے لکڑی بنا کر ڈنڈا پر چلا کرتے تھے لیکن ٹیکنولوجی کے استعمال سے اب جو ہے نئی نئی لاٹھی ہونے لگی گھڑی کے استعمال سے لوگ اٹھنے لگے اور لوگ جو ہے اے وقت دیکھنے لگے اور وہ گھڑی میں پہلے اندھے لوگوں خاص کر کے جو وقت نہیں دیکھا کرتے تھے لیکن نئی ٹیکنولوجی نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ وہ وقت بھی وقت پر چلتے ہیں وقت پر سوتے ہیں وقت پر اٹھتے ہیں یعنی نئی ٹوکلوجی کے ذریعہ اس کو وقت بتایا جاتا ہے جیسے بی مائی ایپ کے ذریعے جو ہے ایک الارم بجنے پر جو ہے الارم میں اس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے اتنا وقت ہو چکا ایسے کرنا ہے یہ اس ایپس کے ذریعے سے جو ہے نئی ٹیکنولوجی کے ذریعے ایپس بنا اور اس سے بھی عمر دراز اور نابینا لوگ جو ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی خاص کر کے بہت اچھا ہو گیا جو نہیں پڑھ لکھ سکتے ہیں تو نئی ٹیکلوجی کی وجہ سے سن کے ذریعے جو اسے سارا کام اس کے لیے آسان ہو گیا جیسے اگر کہیں اسے جانا ہو وقت پر اگر وہ بہرے ہیں تو نئی ٹیکلوجی کے ذریعے اس کو بتا دیا جاتا ہے